साढ़ी रियासी ड़िस्ट्रिक्ट च जेह्ड़ी ज्यादा प्राॅब्लमस न जेह्ड़े बज़ुर्गें गी आंदियां न सारी पापूलेशन गी आंदियां न ओह् न ओह्दे चा कुछ इक इह् न कि जियां साड़े हस्पताल न जेह्ड़ियां साड़ी सड़कां न होर जेह्ड़ियां साड़ी गोरमैंट दी टोटल स्कीम जेह्ड़ियां न हुंदे रिलेटड ऐ कि जेह्ड़े हासपिटल न बड़े लिमिटड अस्पताल न होर हुंदे जेह्ड़े स्टैंड़र्ड़स न इन्ने जैदा कोई खास नीं हैन दूआ जेह्ड़ी सड़कां इन्नी जैदा खराब न कि लोकें अगर ट्रैवल करना बज़ुर्गें अगर ट्रैवल करना ते हुंदे आस्तै ओह् बड़ा मुश्किल ऐ ओह्दे बाद जेह्ड़ी सरकारी स्कीमां न लोकें दी बेह्तरी आस्तै टाईम तू टाईम मतलब लेआंदे रौंह्दे न ओह् लोकें तक नीं पुजदियां उ'नें गी पता नीं चलदा अध्दी कोला जैदा स्कीमें दा लोकें गी पता गै नीं होंदा ते जेह्ड़ा ऐजूकेशन सिस्टम ऐ ओह बड़ा कमज़ोर ऐ अनइम्पलायमैंट बेरोज़गारी बड़ी जेह्दे च लोकें गी काफी लोकें गी बच्चें गी बाह्र जाना पौंदा नौकरी बी बाह्र करदे जाइयै बज़ुर्गें आस्तै बड़ा मुश्किल होई जंदा जिसलै बच्चे बाह्र सैटल होई जंदे न ते एज जैदा होई जा ते कुदै अस्पताल जाना कोई अस्पताल लेने आह्ला नेईं ऐ क्यूंकि बच्चे बाह्र कम्म करदे एह् सारी जेह्ड़ी प्राॅबलम न एह् रौंह्दियां न ते लभदियां निं हैन एह्दे आस्तै सरकार गी बी कुछ ना कुछ सोचना चाहिदा